गोवान आमच्या कॉमेडी क्लब्स आसात की नासत पूण हांवें तें विजीट आजून करूंक ना बट आमच्या गोंयांत कॉमेडी म्हणल्यार तियात्र हें खूब प्रसिद्ध आसा आनी त्या तियात्रांचो आमचो राजा म्हणजें जॉन डिसिल्वा असो फामाद आसा जॉन डिसिल्वाची कॉमेडी ताजी टायमींग म्हाका खूब आवडटा त्याच प्रमाणें राजदीप नायक हाची सुद्दां कॉमेडी खूब बरी आसा आनी क्रुयिजार म्हणलें जाल्यार खूब पर्यटक त्या क्रुयिजार येता बट थंय कॉमेडी जाता की ना जाता हें म्हाका खबर ना बर्थडेचेर सुद्दां कॉमेडी शो आसता आनी हांवें तसो एक पळयिल्लो हालींच रोहन खंवटे आमचो पर्वरीचो एम एल ए हाचो बर्थडेक एक कॉमेडियनाक आपयिल्लो तांणे थंय आपल्या शोवाक बाकीच्या एम एल ए आनी आमच्या सी एम सायबाचें मिमिक्री करून सगळ्या लोकांक हांसोवन दाखयिल्लें